हा पंहिंजी बाईक कहिड़ी आहे अच्छा याम्हा उन जी सीट्स

अच्छा अच्छा अॼकल्ह जेको ट्रैंडिंग में हले वेठो उहेई तव्हांखे खपे न हा जी जी जी ॾिसो हाणे हिनमें तव्हांजे बजेट प्रमाणे पाण अगरि हलूं त मुंहिंजे वटि ॿ टे ऑपशन ॿ टे विकल्प आहिनि हिकु त तव्हां चओ था त भई जेको साईड लाईट जेकी गॾु ॿरे उनमें बि सनी साईड लाईट ईंदी आहे अॼकल्ह ॾाढी हूअ सुठी लॻंदी आहे बिल्कुल सनी ईंदी आहे साईड लाईट मस्तु लॻंदी आहे इनमें इनमें इनमें ॿ क ॿ कलर ईंदा आहिनि हिकु जेको रेग्यूलर तां कलर साईड लाईट में हूंदो आहे हिकु हू हिकु वाईट एल ई डी टाईप ईंदी आहे जी हा हिकिड़ो उहो विझाए विझाए सघो था हा मिड में जे मिड में भी ॿ टे प्रकार जी एल ई डी लाईट मुंहिंजे वटि पियूं आहिनि एतिरी वखार में रखियूं आहिनि पुठियां हा हू तव्हांखे तव्हां ईंदा सभु ॾेखारे बि छॾींदोमाव चालू करे हा उनमें बि छा आहे हिकु उनमें बि ॿ टे पावर वारियूं आहिनि हिकु मतिलब हिकु चारि सौ मीटर कवर करे हिकु ॿ सौ मीटर कवर करे इन में अलॻि अलॻि ईंदियूं आइन पो जेको बजेट प्रमाणे पाण वञूं जेकी वधारे सुठी कॉलेटी आहे उनजो थोरो थोरी महांगी पवंदी बाकी जेकी हूअ रेग्यूलर जेकी विझंदा आहियूं हूअ त माण्हूं इतां चङा ईंदे वेंदे विझाईंदा वेंदा आहिनि हूअ बि पई आहे मुंहिंजे वटि स्टॉक में

हा हा म्यूजिक सिस्टम जो बि आहे तव्हांखे बाईक में

हा उनजो मुंहिंजो जेको पियो आहे उनमें म हा उनमें आयो आहे हीअंर ई बसि ॿारहं ॾींहं पहिरियों मालु लथो आहे उनमें मुंहिंजे उहो आहे ने ॿियो उन सां गॾु चार्जींग जो बि पॉईंट तव्हांखे अगरि खपे रिक्वाएरमेंट हुजे अगरि तव्हांखे ईंदे वेंदे ऑफ़िस में त चार्जींग पॉईंट बि तव्हांखे ॾींदासीं उनमें गॾु ई अथव जी ऐं अॼकल्ह मां तव्हांखे हिकु सलाहु ॾियण चाहियां थो के हिकु इंजिनगार्ड बसि हीअंर हीअं मूंखे फ़ोटा मोकिली उनजे मथां जेको जितां मां माल घुराईंदो आहियां न स्टॉक उन मूंखे अॼु ई फ़ोटा मोकिलियां अथईं इंजिन गार्ड उनमें आहे इंजिन गार्ड हेठु लॻंदो न त अक्ॾी बि बाए मिस्टेक कुझु बि नंढो वॾो थिए थो एक्सीडंट त तंहिं इंजिन सेफ़ रहंदो इंजिन मां जेको ऑइल ॿॉइल इंजिन टुटी पवंदो आहे इंजिन छा आहे ठहियल हुंदो एलीमिनियम जो त एलीमिनियम न टुटे इनजे सेफ़्टीअ लाइ अॼकल्ह ॾाढो हलियो पियो आहे त अॼु माण्हूं विझाइन बि वेठा पिया त अगरि हू खपे त हू बि मां तव्हांखे सलाह ॾींदुमि तव्हां विझाए छॾो त तव्हांजी गाॾी भई जी जी जी उहेई उहेई

जी जी जी हा त तव्हांजो हा हीयंर ॾिसो हीयंर ॾिसो इंक ब्लू टाईप जो कलर बि आहे अवेलेबल आहे मुंहिंजे वटि हाजिर में आहे हिकु झेड ब्लैक झेड ब्लेक कलर जो बि आहे हा उहो बि सुठो लॻंदो मोस्ट ऑफ़ माण्हूं त हीअ ॿ ई कलर प्रिफ़र हिकु हा लाल हिकु टे कलर हलंदा आहिनि हिकु लाल हिकु ब्लू हिकु कारो टे कलर जेका आहिनि मतिलब जेका बि अॼकल्ह जा जेका जवान छोकिरा आहिनि जेका हलाईंदा जे खे शौंक़ु आहे गाॾी हलाइण जो त हू मूंखां हू कराए वेंदा आहिनि उन में छा तव्हांखे कोटींग मथां करे ॾींदोमाव त बाईक यो कलर भि निकिरींदो कोन्ह जल्दी जी जी हा जी हा हू ॿ हा उहो हिकु वध में वधि हिकु ॿ ॾींहं में ठही वेंदो जी